हाँ सर बताइए हाँ जी लूँगा ना बताइए अच्छा अच्छा

अच्छा और कैसा रहेगा इसके इस्तेमाल करने में हाँ तो कोई प्रकार कोई प्रकार दिक्कत नहीं चलो ठीक है और इस्तेमाल करने बाद कोई नहीं आएगी ऐसी कोई बात है नहीं बोले आकर

अच्छा ठीक ठीक

हाँ हाँ लेना चाहूँगा